मछली मारे जाइ हइ अलग कहीॅं दूर तऽ दू दिन तीन दिन टाइम लागै हइ फेर ओहिमे खाना पीना भी लगै हइ खाना पीना अपना लऽ कऽ गेल दू दिन तीन दिनके बाद मछली मारि कऽ आबै हइ तब खाना पीना अपन साथे लऽ कऽ जाइ हइ दू दिन तीन दिन रहे परै हइ हुवाँ मछली मछली मारैके लेल गंडक चाहे पोखरिमे जाय परै हइ हुवाँ रहे परै है दू तीन दू दिन तीन दिन मछरी मारि कऽ फेर आबै है दू दिन तीन लागै है आबैमे तब ओ अपना हुवाँ रहै है तऽ खाना पीना भी हुवाँ रखै है खाना पीना भी हुवाँ खायके व्यवस्था रखै हइ मछली मारिके लाबै हइ दू दिन तीन दिनमे फिर ओकरा बेचलक इएह सब होइ हइ आओर मछली के लेल गंडक चाहे पोखरिमे सऽ मछली मारिके लेलक आओर वहाँ सोमवारके अपन बेचलक आओर जहाँ रहै है तऽ हुवाँ दू दिन तीन दिन लागै हइ जाइ हइ मछली मारै है तऽ तऽ दू दिन तीन दिनके बाद आयल तऽ खाना पीना सब हुवाँ लऽ कऽ गेल हुवें से खाना पीना सब खेलक आ रहल दू दिन तीन दिन आओर मछली मारलक और मछली माइर के तब दू दिन तीन दिन के बाद घर आएल तब घर आ कऽ तब ओकरा बेचलक बेचलक तऽ फेर पैसा भेल तऽ फेर अपना पोखरिया पोखरिमे मछलीके पालन केलक पालन कऽ के फेर ओकरा अथी कऽ कऽ जाल से जाल से मारै हइ बंसी से मारै हइ सब मारि मारिके परकैलक आ तब गेल बेचैलए बेचलक और बेचके अपना आयल घर पर तऽ फेर बेचलक बेचके फेर पैसा भेल पैसा से अपना घर परिवार चलेलक इएह सब होइ है मछली पालनमे मछली पोखरिमे चाहे गण्डकमे से निकालै हइ बंसी से नहि तऽ जाल से आओर निकालिके आ जाइ हइ बेचैलए आ जा दूर गेल तऽ दू दिन तीन दिन लागल दूर दूर पोखरि आर मे गेल मारै कही तऽ दू दिन तीन दिन गेल तऽ खाना पीना अपना हुवें लऽ कऽ गेल खाना पीना हुवाँ बनेलक खैलक आ दू दिन तीन दिनके बाद मछली मारिके तब आयल घर घर आबै हइ दू दिन तीन दिन पर तऽ अपना खाना पीना बेच के आ तब अपना ओहे से सबकुछ चलै है घर परिवार